हमर गामके एकटा बहुत प्रसिद्ध अइ जगह जकर नाम अछि मण्डन धाम मण्डन धाम बुझिऔ विश्व स्तरपर तऽ बहुत विद्वान लोकसब एकरा बारेमे जानै छै जे महिषीमे एकटा मण्डन धाम छै एतऽ मण्डन मिश्र नामके आदमी रहैए लेकिन अभिओ बहुत लोक एहन छै दुनिआमे जे कि एकर बारेमे नहि जानै छै एकर पूरा जानकारी ककरो पास नहि छै